جی ہاں میں نے اسکول میں ایک ڈرائنگ مقابلے میں حصہ لیا تھا میں میری تصویر کو دوسرا انعام ملا اور اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس تجربے نے میری خود خود اعتمادی میں اضافہ کیا اگرچہ میں نے ابھی تک کوئی بڑی نمائش میں حصہ نہیں لیا لیکن میں نے انٹرمیڈیٹ ڈرائنگ کا امتحان ضرور دیا ہے اور اچھے نمبر بھی حاصل کیے تھے